औ औ दङ औ दसथाखामोन फांसेयाव नों बुरजा लाङोबा इसे खमायनो हागोन नों बेसे नों बेसेबां नों बेसेबां लांगोन नों बुरजा लाङोबा आं आदथाखानि हरनोसै गायनाया बिदिनो हाखौहाय मोजां खालामदो खालामनानैहाय बिदिनो प्लास्टिक आराम माबादो फान्नानै आराम हाखौ जावफ्रुनानै मोजां गायदो सब्तासेनि उनाव बिदि खालामदो औ औ गोबाङैनो दङ लांफैदो लांफैदो दे नों गोबां लाङोबा एसे खमायनानै हरनोसै आरो नों इसे इसेल' लाङोबा ओ फांसेयाव दसथाखा जागोन बुरजा लाङोबासो इसे खमायनो हागोन औ औ दे इसे खमायनानै हरनोसै आं फांसेयाव आदथाखानि खरि माबानानै आं हरनोसै दे नों बुरजा लाङोबा दे दाहाय नोङो मा गाबोन माला लांफैगोन बेखौ नोङो फैनानै लांफैनो हागोन दे औ औ दे लांफैनो हागोन औ दे नों माब्ला लांफैयो बे नों लांफैनो हागोन आरो औ